हमसब खाना मँगाबै छी तऽ समयपर खाना हमरा सबके उपलब्ध चाही आओर समयपर खाना नहि मिलत तऽ हमसब डिलीवरी नहि मँगाएब जैसे समयपर खाना नहि ने एतै तऽ फेर ज्यादा दिक्कत हो जाइ छै आओर लम्बा रूटसँ भी आबैमे बहुत परेशानी हो जाइ छै आओर समयपर खाना मिलि गेल तऽ जौन दोकानसँ जौन रेस्टूरेन्टसँ मँगबाबै छी ओहि रेस्टूरेन्टसँ आदेश करै छी ओहि रेस्टूरेन्टसँ खाना लाउ जे समयपर खाना मिलि जाइए आओर जौन रेस्टूरेन्ट लेट करैए ओकरासँ खाना बन्द कऽ दै छी आओर जे हइ ने ओकर जे लड़का अबैए ओकर व्यवहार ओकर स्वभाव आओर ओ रेस्टूरेन्टके आओरओकर मूल्य कतना हइ सस्तासँ सस्ता खाना जे देतै ओहि रेस्टूरेन्टसँ हमसब खाना मँगबै छिए आओर हमरा सबके डेलीके डेली भोजन करैलए पड़ै छै भोजनके हमसब बाहरसँ अपना सीता अपना जिलामे रहय छिए तऽ खाना बनाकऽ नहि खाइ छिए ओहिसँ हम रेस्टूरेन्टसँ मँगाकऽ भोजन करै छिए जे सस्तासँ सस्ता पेट भरि भोजन दै छै आओर स्वच्छ भोजन दै छै ओकरेसँ खाना मँगाकऽ खाइ छिए आओर जेना परेशानी भेल तऽ ओ रेस्टूरेन्टके छोड़िकऽ दोसरा रेस्टूरेन्टसँ मँगा लै छी खाना ओहिसँ किछु असुविधा नहि होइ छै आओर जे हइ ने हमसब खुश रहै छी